हमारे लोग हमारे इस लोग बहुत पहले से बचपन में स्कूल नहीं हुआ था अब तो स्कूल हैं पर सरकारी है बच्चें पढ़े जाते हैं का बहुत से दूर दूर पहले रहा अब तो जगह जगह स्कूल हो गया बच्चे जाते हैं पढ़ते हैं तो पढ़ाते हैं नहीं कायदे से उसके मास्टर लोग बैठ जाते हैं धूप में लगता है ज़्यादा तो धू छाहा बैठ जाते हैं वो बच्चे के पढ़ाते नहीं सूझे वे बच्चें हैं खिचड़ी खा करके बच्चें क्यों छुट्टी कर देते हैं अच्छे से नहीं पढ़ाते हैं बच्चे लंबा लंबा स्कूल नहीं जाते हैं वह बहुत दूर दूर स्कूल है प्राइवेट में ही जाते हैं वहां पैसा ज़्यादा लगता है पैसा वहाँ ज़्यादा लगते हैं आदमी कैसे पढ़ाएँगे इतनी महँगी इतनी महँगी पढ़ाई बच्चें कैसे पढ़ें ऐसा स्कूल बच्चे घर कितना पढ़ें खेलते रहते हैं खेलते कूदते रहते हैं समय ऐसे बिता देते हैं पढ़ाई भी नहीं कर पाते हैं ऐसी जहाँ बच्चे हैं तब स्कूल प्राइवेट में तो ज़्यादा पैसा लगता है